مذہب اِسلام کی بنیادی عقائد اور تعلیمات یہ ہیں کہ ایک خدا کو اپنا معبود جانو اور اِس کی ہی عبادت کرو اِس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو اور اِسی کے مذہب کے عقائد کے مطابق آخری نبی الزّماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سُنتوں اور اُن اور اُن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دُنیا بلکہ آخرت بھی سنوارے